हमरा यहाँ गैस छै गैस भराबै छै लेकिन गैस खतम होइके बादमे बहुत दिक्कत भए जाइ छै जल्दी सीन चाय केओ आदमी सब आबै छै ने चाय ओ नहि बनाए सकैत छियै जल्दी चुल्हा पर बहुत दिक्कत भए जाइ छै लेकिन गैस रहना चाही गैस रहनेसँ बहुत अच्छा होइ छै गैस रहैके बाद जल्दी चाय बनाए कऽ केओ गेस्ट आबै छै ने चाय बनाए कऽ जल्दी दए दै छियै लेकिन गैस नहि रहैके बाद ने बहुत दिक्कत होइत छै लेकिन गैसके कभी कभी चेक भी करना चाही कोइ दिक्कत नहि होइ अथी तऽ नहि छै गैसमे कोइ अथी गैस चाय लेकिन बचि कऽ रहना भी चाही गैसमे आगि उगि लागि जाइ छै आदमीके गैसके बंद करि कऽ रखना चाही गैस देखना चाही गैस बंद भेलै कि नहि तब रूमसँ निकलना चाही गैसके यहाँ अपन सबके बच्चा सबके भी जल्दी नहि जाना जलि देना चाही गैस रहैके बाद बहुत अच्छा होइ छै सुविधा होइ छै लेकिन गैस मतलब खाना ओना बनि जाइ छै जल्दी लेकिन गैस रहनाइके बाद आदमी केओ भी आबै छै तऽ जल्दी चाय ओए बनाय कऽ दए दै छियै नाश्ता सब बनाय कऽ दए दै छियै लेकिन नाश्ता गैस खतम होइके बाद जल्दी हमरा बहुत दिक्कत भए जाइ छै गैस खतम होइ छै तऽ जल्दी हम गैस भरबैके लिए कहैत छियै जल्दी भराय कऽ लाबि दिअ लेकिन गैस नहि रहैके बाद बहुत परेशानी होइ छै गैस रहना चाही आदमीके घरमे लेकिन ओकरा देखभाल करना चाही बच्चा सबसँ दुरी गैसके ई देखना चाही कि गैस बंद भेलै कि नहि खाना बनबैके बाद ओकरा बंद करि कऽ अच्छासँ तब रूमसँ निकलना चाही बच्चे सबके गैससँ दूर रहना चाही बच्चा सब जल्दी गैसके पास नहि रहए लए देना चाही लेकिन गैस रहैके बाद सुरक्षित खाना ओना बनि जाइ छै केओ जल्दी मेहमान सब आबै छै चूल्हा पर भी चढ़ा दै छियै लेकिन गैस पर जल्दी भए जाइ छै लेकिन गैस जरूरी छै महिला सबके लिए इसलिए सरकार निकालकै गैस अथी चूल्हा गैस रहना चाही गैस रहै छै तऽ चाय ओए सुबहमे जल्दी बनि जाइ छै चूल्हाके पास जल्दी लेट होइ छै लेकिन गैस रहैके बाद जल्दी चाय एक कप बना कऽ पी ली